अगर अपन सब देखें कि बच्चे पशुपालन कृषि या व्यवसाय एवं अन्य स्थलीय व्यवसाय जिनमें बढ़ई का काम मरम्मत का काम आटा चक्की वगैरह डेरी के बारे में कैसे सीखते हैं तो एक तरीक़ा है काफ़ी आसान है जिनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती सीखने के लिए जैसे जिन बच्चों के घर में पशु या पालने योग जीव होते हैं वे तो अपने आप ही सीख जाते हैं देखते देखते पर ठीक वैसे ही बढ़ई कृषि एवं आटा चक्की डेरी का काम है जिनके घरों में होता है उन्हें तो अपने आप ही आ जाता है पर जिनके घर में ये काम नहीं होता उनके घर कोई अन्य व्यवसाय होता है तो उनके लिए एक महीने या दो हफ़्ते के बीच में प्रशिक्षु की भाँति समीप के ही पशुपालन क्षेत्र या जो भी सीखना चाहते हैं वहाँ के स्थान को का बच्चों का दौरा करा कराते रहना चाहिए जिनको अभिभावक एवं पशुपालन आटा चक्की मरम्मत बढ़ई की ही अच्छे से उन्हें सिखा सकते हैं